मूंखे ॿ धीअर आहिनि मां ॿिन्हिनि खे ॾाढो पढ़ायो आहे ॿई जॉब बि कंदियूं आहिनि कटनीअ में सुठा कॉलेज कोन आहिनि इन करे ॾाढी तकलीफ़ वेंदी आहे छोकिरियुनि खे ॿाहिरि मोकिलिणो पवंदो आहे पढ़ाईअ जी हिते ॾाढी कमी आहे हिन करे माउ पीउ छोकिरियुनि खे घटि पढ़ाईंदा आहिनि छा करे की उन्हनि वटि ॿाहिरि पढ़ाई लाइ मोकिलण जी सुविधा न हूंदी आहे इन करे छोकरियूं हिते ई पढ़ी करे नंढियूं नौकिरियूं कंदियूं आहिनि उन ॻाल्हि में कटनी ॾाढो पोइते आहे